राजस्थान में खेल से संबंधित भ्रष्टाचार जैसे कि जो कीपर होता है वो दूसरे टीम की साइड ले लेता है उनकी साइड में ही भले ही सही चीज़ उनकी साइड बताता है गलत चीज़ हमारी टीम के लिए बता देता है ऐसे होता है मने रेफ़री जो होता है ना वो वो दूसरी टीम की साइड होता है उसे पैसे देके खरीद लेते हैं राजनीति के वाले लोग होते हैं किसी जैसे कि कोई प्लेयर है उसके पापा राजनीति में हैं तो वो उसकी जुगाड़ लगा के वो अपनी टीम को जिता देता है ऐसे काफ़ी भ्रष्टाचार होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हमारे ये भ्रष्टाचार खतम करने के लिए निपटना करने के लिए ये हम जो जैसे कि जो रेफ़री होता है ना वो सरकार की तरफ से वो हो हायर जिससे वो और लोगों के सामने लाइव जो टून वो होते हैं टूर्नामेंट प्रतियोगिताएँ होती हैं वो लाइव दिखाई जाए टी वी पे जैसे कि क्रिकेट है वो इंटरनेशनल गेम बन चुका है तो उसे टी वी पे दिखाते हैं प्लेयर बहुत से लोग वो जैसे कि पहलवानी हो गई पहलवानी लोग करते हैं ना उसको प्रतियोगिता होती है पहलवानी की तो दूसरा वाला पहलवान होता है जो पैस पैसों से बलबूता होता है तो वो आगे जो रेफ़री होता है ना पहलवानी का उसे खरीद लेता है जिससे वो प्लेयर हमेशा जीतता ही जीतता है जिसने वो रेफ़री खरीद लिया है तो इन सब चीज़ों का से छुटकारा पाने के लिए जो उसकी लाइव टेलिकास्ट हो मने सुविधाएँ हो कैमरा लगे हों कि जिससे चीटिंग ना हो पाए और जैसे कि टूर्नामेंट होते हैं तो इसे टूर्नामेंट होने से पहले ही जैसे कि पहलवान ये गेम होती है गेम के आज कल टूर्नामेंट होते हैं तो टूर गेम के टूर्नामेंट होते हैं उसमें मने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंजेक्शन लगवा लेते हैं प्रोटीन के या कुछ गलत चीज़ करवा लेते हैं तो उससे वो प्लेयर हमेशा जीत के आता है स्टेमिना बढ़ जाता है उसका उन चीज़ों उसको यूज़ करके इंजेक्शन वगैरह यूज़ करके तो इन सब चीज़ों की जाँच होनी चाहिए और ये सब चीज़ बंदी हो जानी चाहिए जिससे कि कोई चीटिंग ही ना कर पाए और रेफ़री भी सरकार का हो और कैमरा में कैमरे में सब कुछ कैद हो और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है जाँच हो